बस टमटम गोड़ा गाॾी माल गाडी ट्रैक्टर टैम्पो ई रिक्शा स्कूटर कार मोटर साइकिल ॿेड़ी जहाज पाणीअ जो जहाज ट्रौली साइकिल रिक्शा ॾगो गाडी मारुति वैन एक्टिवा ढाला स्पलैंडर टुयोटा सुजिकी